जी सर बताइए जी जी जी सर हम बिल्कुल तैयार करते हैं बताइए आपको क्या चाहिए

सर हम दो तीन चीज़ें तैयार करते हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ पहला तो हम मिट्टी की मूर्तियाँ तैयार करते हैं घर में रखने के लिए आप उसे अपने घर में रख सकते हैं या दरवाज़े के पास रख सकते हैं दूसरा हम कुछ हैंगगिंग आइटम तैयार करते हैं जैसे झूमर हो गया या फ़ोटो का फ़्रेम हो गया वो भी हम मिट्टी से बनाते हैं जिसके ऊपर हमारे आर्टिस्ट उनके आर्ट के थ्रू पेंटिंग करते हैं अगर आप मिट्टी की मिट्टी की मूर्ति के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि उसका प्राइस क्या होगा आपको किस साइज़ की मूर्ति चाहिए तो वो कम से कम आपको ढाई हज़ार की एक मूर्ति पड़ेगी

जी जी बिल्कुल आप मुझे अपना नंबर लिखवा दीजिए मैं अपने टीम को बोल के हमारे बेस्ट आर्टिस्ट आपको भिजवा दूँगा आपको अगर उन में से कोई अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हैं आप ख़ुद भी बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो जी जी सर हमारी टीम को टीम बहुत आपको विज़िट करा सकते हैं हमारी टीम को बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कस्टमर हमारे यहाँ पर विज़िट करने आता है तो आप बिल्कुल आइए समय निकाल के आएगा जी सर बताइए सेवन फॉर एट नाइन थ्री नाइन टू ज़ीरो फोर नाइन ओके सर हम आपको इस पर सारी डिटेल भेज देंगे